ڈاک ٹکٹ سکّے چٹانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ وقت آنے پر کون سی چیز کس طرح استعمال کی جاتی ہے اور اس کی قدر و قیمت کس طرح بڑھتی جاتی ہے مثال کے طور پر پرانے سکّوں کے بارے میں ہی لے لیجیے کہ اگر آپ کے پاس جتنا قدیم سکّہ ہوگا موجودہ زمانہ میں اس کی قیمت جو سو اتنا زیادہ ہوگی قدیم زمانہ کے سکّے بہت جو سو ریئر ہوتے تھے اب اس زمانہ میں اس کو آثار قدیمہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بولی بھی لگتی ہے ایک ایک سکّہ جو سو لاکھوں لاکھوں روپے میں بکتا ہے تو ہمیں جو سو پرانی چیزوں کی اور جو سو ہمارے ضروریات کی جو چیزیں استعمال ہم جو کرتے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور جو سو دوسروں کو بھی اس کے لیے جو سو ہمیں تعلیم دینی چاہیے کہ وقت پر جو چیز آپ کو نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو وقت پر جو چیز آپ کو ملنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کی قدر بھی کرنی ہوگی